हा टैक्नोलॉजी जे इस्तेमाल में ऑनलाइन ठगी अपराध वारी घटनाऊं ॾाढियूं थी थी रहनि माण्हू अॼुकल्ह सभु कुझु बैंक बि ऑनलाइन सभु कुझु शॉपिंग बि ऑनलाइन सभु कुझु बिल वग़ैरह सभु ऑनलाइन थो थी हले त ॾाढे सारे माण्हुनि सां गॾु ॾाढी सारी ठगी थी चुकी आहे जीअं मां तव्हांखे हिकु घटना थी ॿुधायां हा मूं सां गॾ बि हिकु हीअं घटना थी आहे मां तव्हांखे हिकड़ी घटना थी ॿुधायां जीअं कोई मूं सां हिकड़ी इहा घटना थी हुई की जीअं मां एमेज़ॉन ते कुझु ऑडर कयो हुननि ते हुननि चयो की मूंखे सत सौ रुपिया पे कयो त पोइ हुन खां पोइ तव्हांजो इहो पार्सल घरु ईंदो त हुन खां पोइ मां हुन ते सत सौ रुपया जीअं ई पे कयां मूं जीअं ई विधा हुन खां पोइ हुननि मुंहिंजो नंबर ब्लॉक करे छॾियो ऐं न को फोन लॻे न को कुझ थिए न ऐं उहो पार्सल आहियो न कुझ त हीअ अपराध जनक घटना आहे हीअ ठगी आहे ऐं माण्हू अॼुकल्ह माना जो वीचारा जो अनपड़ हूंदा आहिनि जो अहिड़ा पढ़ियलु लिखियलु कोन हूंदा आहिनि उन्हनि खे हीअं ई बैंक कूड़ा माण्हू ईअं चवंदा आहिनि न असां बैंक मां तां ॻाल्हायूं तव्हांजो इहो ईअं एटीएम ईअं थी वियो आहे तव्हांजो हीअं थी वियो त तव्हांजो एटीएम पिन ॿुधायो तव्हां हीअ ॿुधायो हिकु ओटीपी आहियो अथव हीअ ॿुधायो औरि पोइ उन्हनि जो पूरो बैंक जो खाते मां पैसा गुम थी वेंदा आहिनि या को ईअं चवंदा आहिनि की को ईअं चवंदा आहिनि की तव्हांजो पार्सल आहियो आहे तव्हां ओटीपी ॿुधायो तव्हां हीअ ॿुधायो औरि क्यूआर कोड ई साइट जी ती ईअं न स्कैन कयो औरि पैसा विझो और उहा गुम थी वेंदा आहिनि को दुकानदार में ईअं हूंदो आहे की जीअं दुकान ते माण्हू वेंदा आहिनि त उहे गूगल पे फोन पेटीएम जो उहा माना क्यूआर कोड रखंदा आहिनि की को को को माण्हू ईअं चोर लुटेरा हूंदा आहिनि त उहे हुन में उहे मटे लाहींदा आहिनि औरि ख़ुदि जो रखी करे हुन खे पे करे छॾींदा आहिनि औरि हुनन खे ॾेखारे छॾींदा आहिनि की हा वॼियो आहे त पे थी वियो त हुननि जे अकाउंट में सॼो पैसो अची वेंदो आहे त हीअ बि ठगी औरि अपराध जनक आहे को को अपराध ऑनलाइन आहे टैक्नोलॉजी ऑनलाइन कुझु जॻह त सही बि आहे ऐं कुझु जॻह ग़लति बि आहे ऑनलाइन जे इस्तेमाल सां जीअं उहो ॼाणण वारो आहे हुननि सां गॾ बि अॼुकल्ह ॾाढी चोट थी थी रहे ॾाढा सारे माण्हुनि सां गॾु चोट थी थी रहे जीअं हाल ई में हिकिड़े माण्हू सां गॾु थियो हुओ कि हुन हिकिड़े ऑनलाइन अर्निंग वारी ऐप भरी हुई हुन ते हुन ॿ सौ रुपया भरईं ॿ सौ रुपिया भरी करे पोइ हुन चईं कि इहो माल तव्हां विकिणो पोइ तव्हांखे हुन ते पैसा मिलंदा हुन उहो माल विकिणियो त हुन हुन खे टे सौ रुपया मिलिया पोइ हुन चईं कि हुन कंपनी वारे चईं की हिन खे तव्हां विड्रॉल करे छॾो पंहिंजे अकाउंट में त हुन माण्हू हुन खे अकाउंट में विड्रॉल कई ऐं विड्रॉल करे पंहिंजा अकाउंट में खईं त हुन खे अची लालच त चईसीं की ठीकु आहे हाणे टे सौ रुपया तव्हांखे मिलिया आहिनि त हाणे तव्हां वरी हुन में ॿ सौ रुपिया वरी विझो त हुन वरी विझईं पोइ हुन खे चयईं माल विकिणो पवंदो माल विकणई हीअं हीअं करी करे उन खे पोइ हुन खां पोइ हिकु टे सौ रुपए जा बसि विड्रॉल थिया हुन खां पोइ हुन जा कुझ बि विड्रॉल अकाउंट में कोन थिया पंद्रहं हज़ार रुपया हुन माण्हू पंहिंजे हुन ऑनलाइन में ऑनलाइन में ॾेई ॾेई ॾेइ ॾेई पंद्रहं हज़ार रुपया बोड़ी हुन खां पोइ हुन खे पंद्रहं हज़ार रुपया कोन मिलिया हुन जा उहे पंद्रहं हज़ार रुपया ॿुॾी विया ऐं इहे सभु थियो आहे ऑनलाइन ठगी जे अपराध जनक घटना आहे इहा हा मां त माण्हुनि खे चवां थी जागरुक करण थी चाहियां की ऑनलाइन फोनपे गूगल पे पेटीएम ज़रूरु यूस कयो पर हिन ठगी सां हिन अपराध सां हिन घटना सां थोरो संभली हलो थोरो बची हलो किथे बि तव्हांखे लॻे थो की हीअ मूंखे न करणु घुरिजे त न कयो मुंहिंजे हिसाब सां तव्हां ऑनलाइन तव्हां यूस कयो पर घटि यूस कयो जिते तव्हांखे कुझु सम्झ में नथो अचे त तव्हां कैश ई पैसा ॾींदा कयो ऑनलाइन न कंदा कयो जिते बि तव्हांखे लॻे की इहो ठग पियो थियो इहो अपराध बि थिए इहा ठगी थी थी सघे हिते चोट थी थी सघे मूं सां गॾु त उहो कॾहिं न कयो हा तांखे कॾैं बि बैंक मां कॉल अचे कॾहिं बि हीअ न सोचिजो की बैंक कॉल कंदो आहे बैंक कॾहिं बि कॉल कोन कंदो आहे बैंक में वञी करे तव्हांखे अगरि कॉल अचे पंहिंजो अकाउंट बंदि थी वियो आहे एटीएम बंदि थी वियो आहे त तव्हां वञो बैंक में वञी करे पतो कयो और ऑफलाइन ही फॉम भरिजनो त ऑफलाइन फॉम भरे करे सभु पोइ सबमिट कयो न त तव्हां सां गॾ बि ठगी थी थी सघे